ہمارے وہاں سیاسی جماعتوں میں سب سے پہلے تو ضلع شاہجہان پور میں کانگریس آئی یہ کانگریس آئی جواہر لعل نہرو کے ٹائم سے جہاں کے ہمارے مشہور رہے ہیں کنور جتن پرشاد صاحب جو پردھان منتری نرسمہا راؤ کے ٹائم میں صلاح کار بھی رہے ان کے ان کے قیادت میں کانگریس پارٹی کافی دن تک یہاں کام کیا ہے ضلع شاہجہان پور میں اس کے بعد یہاں پر بھاجپا کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سینچا سنگھ کے لوگوں سے مل کے بھاجپا یہاں چلی بھاجپا کے نمائندگی رہی کافی ٹائم تک اس وقت موجودہ وقت میں بھاجپا کی ہی نمائندگی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ یہاں سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی کی بھی نمائندگی رہی ضلع شاہجہان پور میں اور تمام بڑے بڑے کام کیے گیے ہیں یہاں پر جیسے کہ رپکو فیکٹری لائی گئی بابا صاحب کے ٹائم میں سماجوادی ٹا پارٹی کے ٹائم میں یہاں کے نیتاؤں نے ریلائنس ہلمر پاور یہاں پہ منعقد کروایا اس کے علاوہ تمام مانیہ ملائم سنگھ جی نے اپنے ٹائم میں جس وقت مکھیہ منتری رہے اتّر پردیش کے تو یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ پر گولہ گھاٹ کا پل بنوایا اس طریقے کے تمام کاریہ یہاں سیاسی پارٹیوں نے کرے ہیں اور یہاں زیادہ حصہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی بھاجپا کا دخل عمل رہا ہے شاہجہان پور میں